میرے خیال میں ٹیکنالوجی جو ہے ہمارے کام کرنے بات چیت کرنے کے طریقوں کو کافی بدل رہی ہے آج کل آرٹیفیشیل انٹلیجینس ٹولس ایسے آ گئے ہیں جو آپ صرف وہاں لکھ دیجئے کہ باس کو میل لکھنا ہے اور آٹومیٹیکلی بالکل وداوٹ اینی مسٹیک ایک میل جنریٹ کر دیں گے آپ کو صرف وہاں اس کو کاپی کرنا ہے اور جی میل پہ کاپی کر کے اپنا نام وہاں ایڈ کرنا ہے اور اپنا ڈیــزیگنیشـــن وغیرہ باس کا نام کمپنی کا ایڈریس ایڈ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں تو ایزیلی وہ بالکل ایک دم پرفیکٹ ای میل باس کے پاس چلا جائے گا کہ آپ کو فلاں دن کی چھٹی چاہیے یا جو بھی ہے انکوائری جس کے بھی آپ کو سرکاری ڈپارٹمنٹ میں چاہیے بالکل ایزیلی ٹیکنالوجی نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے تو بات چیت میں اب غلطیاں نہیں ہوتی ہیں اس طرح اس نے ایسا انداز کیا ہے